हँ समस्तीपुरके की स्वीत्साहन दीदी कोनो हँसी छै बहुत रहैत छै कचड़ा एहिठाम बहुत खराब रहैत हए हँ जाएब जाएब चलि जाउ अहाँ इलाज करबै लै बड़ा दिक्कत भए गेलै

छै ओहिबलामे से पाहुन ओत्तऽ बड़ाग हमरा पास नहि हिकै बगुला कात सब शिव गङ्गा टोला गङ्गा कात सब बढ़ले जाइत छै आब की सब आब कितना काम पड़ैत हए जे जे एफ अथी नरेश सिंह आर रहै हए नरेश सिंह हूँ आ अच्छा से नहि रहैत छै नहि एकरा आर नहि कहै हए हीँआ बैठ आएँ

एगो गाय अनलियै से बड़ा खाएल रहै बहुत अपनेसँ नहि जाएत पलास्तर तऽ कऽ रहल छी आएँ बिख पदा हाथ गोर टू थोड़ा सा कनी सहस बटथुन पढ़ए नहि जाएब ओ ताख

अँ

आर सब ठीक